میں نے کچھ دنوں پہلے فلپکارٹ سے بوروسی بورو سیلکیٹ کے کچھ برتن آرڈر کئے تھے اپنے مائیکرو ویو اون کے لئے ہاں تو اس میں جو مجھے ڈیل ملی تھی وہ کافی اچھی تھی وہ تین برتن کا ایک سیٹ تھا جو مجھے کافی مناسب داموں میں ملا اور اس میں ایک تو چھوٹی سائز کٹ چھوٹی سائز کے باؤل ہے وتھ لڈ پھر اس کے بعد میڈیم سائز کی اور ایک جو ہے تو الموسٹ ون پوائنٹ فائیو لیٹر لیٹر کی ہے اوول شیپ کی لڈ کے ساتھ تو اس میں سب سے اچھی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو مجھے جو قیمت آلریڈی کم ملی ملی اس کے علاوہ جو ڈلیوری تھی وہ بھی آن ٹائم جو بندے نے ڈلیور کیا اس کا بہیویئر بھی کافی اچھا تھا اور جب میں نے اس کی پیکیجنگ بھی مجھے نے مجھے کافی امپریس کیا بغیر ویسے تو وہ انبریکیبل تھا لیکن جب مجھے میں نے ریسیو کئے پیکیجنگ وغیرہ اوپن کی اور اس کو استعمال کیا تو مائیکرو ویو میں مطلب میرے مائیکرو ویو میں میں نے بالکل ٹھیک سے سائز امیجن کی تھی تو میں نے اس میں کیک وغیرہ بھی بیک کر کے دیکھا بریڈ وغیرہ بیک کیا تو واقعی وہ کافی اچھے برتن ہیں مطلب مجھے تو کافی پسند آئی اپنی پرچیز اور اس کے علاوہ پرائز بھی اچھی ملی اور جو ڈلیوری تھی وہ بھی آن ٹائم تھی پھر میں نے اس چیز میں نے کسی چیز کی ڈیٹیل ہاں میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کتنے ٹیمپریچر تک کے اس میں سروائیو کر سکتے ہیں بوروسیل سلیکیٹ کا تو میں نے کسٹمر سروس کو فون کیا تو انہوں انہوں نے بھی مجھے امیجیٹلی مطلب میرے واٹسیپ پر اس کا مینیول بھیجا جس میں کہ ہم لوگ اس کو ڈش واشر میں یوز ڈال سکتے ہیں برتن کو ایسی ساری مینول کی ڈیٹیل بھی انہوں نے بھیج دی جو کہ اور بھی اچھی اچھی چیز تھی مطلب اور اتنا زیادہ اچھا اسپونٹینیس رپلائی وہ اس میں خود میں ایک اچھی چیز تھی تو یہ میرا پازیٹیو ایکسپریئنس تھا فلپکارٹ کے ساتھ اور بوروسیل سلیکیٹ کے برتن کے ساتھ